समाचार मीडिया कंपनी अपने व्यवसाय विकसित करने के लिए बहुत सारे व्यवस्था है उनका जो कि उनको विज्ञापन के लिए प्रचार प्रसार के लिए दे सकते हैं और अपका प्रचार प्रसार समाचार आजकल बहुत लड़के लोग मीडिय कंपनी लड़की लोग मीडिया कंपनी में जुड़े हैं मीडिया कंपनी से लोग फायदा बहुत होता है पैसा भी कमाते हैं और जन जन तक समाचार प्रसारण भी करते हैं और किसानों के लिए लघु उद्योग के लिए किसान के लिए भी किसान कॉल सेंटर है इत्यादि है उन कॉल सेंटर से भी खेती बाड़ी लिए बहुत तरह का बताया जाता है मीडिया कंपनी भी बहुत तरह के किसानों को सलाह देते हैं दिखाते हैं कि यह खेती ऐसा करना चाहिए इस चीज का बीज ऐसे रोपना चाहिए ऐसे उनको उस पर दवाई छिड़कना चाहिए इस तरह से उसको रखना चाहिए इस तरह से उसमें पटवन करना चाहिए इत्यादि बहुत सारा चीज है किसानों के लिए अतः किसान के लिए एक टॉल फ्री नंबर भी है जो कि वो टॉल फ्री नंबर चौबीस घंटा के लिए चालू रहता है और उस टॉल फ्री नंबर पर फोन करके किसान अपना अपना सुझाव तथा सलाह दे सकते हैं ले सकते हैं कि हमको किस तरह से अपना उपजाऊ करना है इस तरह से विकसित हो किस व्यवस्था में मेरा ज़्यादा फायदा हो मुनाफा हो